बो नमस्ते हां असें नी कारपेट चाहिदे हे ते तुस सनाई सकदे द दस्सी सकदे भाई केह् रेट ऐ के केह्ड़े केह्ड़े स्हाबे दे न असें ज्यादा नेईं मैहंगे नेईं ज्यादा सस्ते थोह्ड़े मीडियम होन ते अच्छा ते तुस भेजो हां मिकी व्हाट्सऐप्प पर व्हाट्सऐप्प पर फोटो भेजो हां नेईं तुस भेजूड़ो मिकी एल्लै मेरे कोल टाइम नी ऐ जेल्लै मेरे कोल टाइम होगा मैं दुकाना दिक्खी लैगी इय्यां मिकी भेजो व्हाट्सऐप्प पर मैं दिक्खी लैगी केह्ड़े केह्ड़े कलर न के किस स्हाब दे ब्लू कलर मैरून कलर ब्लू कलर होइये मैरून कलर होइये रैड कलर होइये हां ते ठीक ठीक रेट लाउड़ेओ असें फ्ही हां अच्छा ठीक ऐ शैल शैल कलर दे ओ स्हेई रेट लाउड़ेओ असें ठीक ठाक ते फ्ही असें चाहिदे न अच्छा अच्छा ठीक ऐ